हिकु सौ एकवीह हिकु हज़ार यारहां ॾह हज़ार सत सौ पंजासी हिकु लखु एकवीअ हज़ार चारि लख ॾह हज़ार हिकु सौ